हँ तऽ चलै रहै ठीक ठीक तऽ दू तीन दिनके बाद ओ फेर स्लो होइ गेलै हमरासँ जे लोगके सजेस्ट नहि करबै कि शुरुआतमे हमरा अच्छा लागलै कम्पनी लेकिन अब अच्छा नहि लागै छै ई कारण कि एकर फास्टिंग जे छै थोड़ा स्लो हो गेलो छै इसीलिए अच्छा नहि छै ई कम्पनी दोसरो के लिए अपना आपके सजेशन करै छी